हैलो हां जी आंटी में बैट बेचना ऐ तुस बैट लैगे ओ साढ़ी क्वालिटी ऐ सिरीनगर जेह्ड़ा अखरोट होंदा ना अखरोट दी लकड़ी दा रेट अस सस्ता लाई लैगे तुस खरीदने आह्ले ओ थुआढ़े घर बच्चे हैन ओह् खेलङन सस्ता लाई लैगे दौ ढाई सौ रपे दा लाई लैगे मैहंगा केह् ऐ अखरोट दी लकड़ी दा ऐ शैल बधिया लकड़ी होंदी ऐ पक्की बैट साढ़ा मजबूत ऐ शैल चलग चलो ठीक ऐ तुस आक्खी दे ओ ते सौ सौ रपेआ गै लाई लैने आं चलो ठीक ऐ फिर अच्छा